جی اسپتال جانا ہمارے علاقے میں بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں قریب میں کوئی اسپتال موجود نہیں ہے نہ ہی سرکاری طور پر اس سلسلے میں کوئی کوشش ہوتی ہے نہ کوئی پرائیویٹ اسپتال موجود ہے اس لیے ہم لوگ اس معاملے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں ہم میں سے جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو علاج کے لیے بھٹکتا ہے پریشان ہوتا ہے پھر آخر مجبور ہو کر وہ گھریلو علاج کا سہارا لیتا ہے گھریلو علاج بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتے ہیں آج کل دوائی لینا ضروری ہوتا ہے چنانچہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم میں سے کوئی بیمار ہوتی ہے تو اسپتال جا نہیں سکتا ہے اسی لیے وہ گھریلو علاج کرواتا ہے اور چھوٹی بیماریوں میں تو گھریلو علاج بہتر ہوتا ہے جیسے بخار ہو گیا جیسے نزلہ ہو گیا یا پھر بدن ہاتھ میں درد ہو گیا یا پھر کہیں جل گیا کہیں کچھ کٹ گیا تو پھر ہم گھریلو علاج کے ذریعے ہی اس کو ٹھیک کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور وہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے ہاں جب کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے تو ہم لوگ شہر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر علاج کرواتے ہیں